جی مئی میں جو ہے گوتم بدھ نگر سے آیا ہوں اور میری فیملی بھی ساتھ ہے میں پچھلی بار آیا تھا تو یہاں پر ایک ٹیکسی کھڑی تھی بالکل آپ کے بازو میں ہی یہیں پر کھڑی رہا کرتی تھی میں پچھلی بار گیا تھا تو اس ٹیکسی نے مجھے بہت اچھے وقت پر میرے گھر چھوڑ دیا تھا اور بہت کم پیسوں میں انھوں نے میری فیملی کو اور مجھے اپنی ٹیکسی پر بٹھایا تھا ابھی وہ ٹیکسی کہیں دکھ نہیں رہی میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہا ہوں وہ یہیں پہ کھڑی رہا کرتی تھی لیکن اب دکھ ہی نہیں رہی کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کا ایڈریس یا کب آئے گی وہ وہ ٹیکسی کس ٹائم ہے اس کے آنے کا ٹائم کیا ہے کیونکہ مجھے اسی ٹیکسی میں جانا ہے کیونکہ وہ بہت کم پیسے لیتی ہے اور بہت تھوڑے وقت میں ہمیں ہمارے مقام پر پہنچا دیتی ہے تو مجھے بتا دیں آپ کہ وہ ٹیکسی کب آئے گی اس کے آنے کا وقت کب کا ہے تو میں اسی حساب سے تھوڑا ویٹ کر لوں گا کیونکہ مجھے اسی ٹیکسی میں جانا ہے اور کسی ٹیکسی میں نہیں جانا